नमस्ते मैम तो मिल जाएगा मैम वो भी मिल जाएगा मैम ये रेट सबका रेट तो अलग अलग है मैम जैसे मान के चलो ये काला नमक जो है छह छह सौ सात सौ आठ सौ तीन सब में चार पाँच प्रकार के धान आते हैं किलो मिलता है बिसार हाँ ठीक पाँच सौ छह सौ से लगा के आठ सौ रुपये तक का है मैम बिसार हाँ बिसार जो है एक से एक है ना जो पाँच सौ चौबन तिरसठ ये सब मैम अलग अलग रेट है एक है पाँच सौ चौबन जो जी और एक तिरसठ है ये सोनम मैम तो यहाँ नहीं चलता है हमारे तरफ़ ये तो सब बाहरी है जो हमारे तरफ धान ज़्यादातर यूज़ होता वही ये सात सौ रुपैया किलो है मैम जी अरे मैम तो ये तो थोड़ा जैसे जो बताते हैं वो रेट कहाँ मिलता है थोड़ा तो कम हो ही जाएगा अरे लेना होगा तो मैम आइए कम हो जाएगा अरे सही लग जाएगा मैम ज़्यादा लेना है तो सही दाम लग जाएंगे मैम अरे आप पचास रुपैया कम दे देना और क्या मैम जी आप ही जोड़ लीजिए मैम पचास रुपैया हमको कम दे देना मैम जो रेट हम आपको बताया ना मैम सात सौ में जी हाँ चल जाएगा मैम नमस्ते